जी हाँ जैसा कि मैं आपको अपनी राय देना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों में नृत्य में बदलाव तो जरूर आया है पहले ब्रेक डांस हिपहॉप और वेली डांस जैसी डांसो को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था किन्तु अभी के समय में हिपहॉप वेली डांस इस तरह के डांस ही अधिक मात्रा में प्रचलित हैं और हर कोई इस तरह के नृत्य को ही सबसे ज़्यादा मनोरंजन करने वाला नृत्य मानते हैं और जो क्लासिकल डांस हैं वो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से छोड़ दिया गया है उन क्लासिकल डांस को भी आज के टाइम पे अधिक मात्रा में महत्वपूर्ण समझा जा रहा है किन्तु हिपहॉप ब्रेक डांस इस तरह के डांस भी काफ़ी मात्रा में चल रहे हैं जो आज के युवा काफ़ी अधिक मात्रा में पसंद करते हैं हालाँकि डांस तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं यही बोलना चाहूँगी कि बदलाव तो आया है